हमने अब तक के सबसे अलग जगह हटकर देखी है जो कि हरियाणा है मैं हरियाणा घूमने गया था वहाँ पर मैंने देखा था कि ज़्यादातर गेहूँ की खेती है और जिसमें सरसों के बड़े बड़े भाग हैं वो की बहुत ही सुंदर था और मनमोहन था वहाँ की संस्कृति भी मुझे बहुत पसंद आई और लोगों के बोलचाल वहाँ का खान पीन भी बहुत ही जैसे कि वहाँ पर दही दूध व घी अधिक खाया जाता है और वहाँ पे कुश्ती भी कुश्ती का भी बड़ा चलन है लोग भाग वहाँ पर पहलवान ज़्यादा है इस प्रकार के लोगों से मिलना है उनसे बातचीत करना और वहाँ का मेरी यात्रा बहुत ही अच्छी थी वहाँ पर मेरा किसी प्रकार का लिख नही था यह मेरा लिख सेट कर था और ये सफर मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि हरियाणा मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ की बोली संस्कृति और चीज़ें भी बहुत पसंद आई और क्षेत्र में मुझे बहुत पसंद आया